मछुआरा अपने अपने काम में लगा रहता है जैसे मछली मारने का काम होता उनका मलाह कोई अपना अपना जात अलग अलग होता है और जैसे त्यौहार होता है सबका अलग अलग त्यौहार होता है मछुआरा मछली मारने के लिए जाता है तो वो अपना केवट भगवान को मान ही के जाता है तो मछली मारता है हम लोग अपने अपने जात से हैं जैसे हम लोग जैसे मछली मारने वाले नहीं है जैसे सबका अलग अलग होता है तो हम लोग हलवाई का भी काम कर लेते हैं अपना अपना बिजनेस कर लेते हैं कोई कोई काम कर लेते हैं बट करते हैं सबको अलग अलग प्रकार का काम होता है किसी को मछुआरा होता है मछली मारने वाला और जाति में मलाह ही मारता है अनेक जात मारता है लेकिन काम मलाहे का रहता है